आमी हे जे जाणटेल्यान जे किदें केल्ले आसा पयले सावन तशेंच आज आमी रांदतना बी करतात आनी जेवतनाय बी ते आज आमी चालू दवरल्ला एक आमगेले देवाचें कार्य घरान फाल्यां जातलें म्हणत आमी सकाळी उठून घर घराक सान्न शितोडो कोयर करून निव्वळ करुन घर आमी न्हांवतात आनी आमी न्हांवून जाले नंतर घरान मागीर फ्रिजीन उदक भरप शुद्ध ताज्या नंतर मागीर आमी मुख्खाल्ले रांदपाच्या तयारेक लागप रांदता आसतना चूल शेणान पयलीं सारयतात चूल शेणान सारयली ताका चुलीक गंद फूल केलें आनी मागीर आमी रांदपाक लागलीं रांदतना जेवणाक खंयचेय जेवणाक मीठ घालनात रांदतना तें सगळें जेवण काडून सकयल दवरतात आनी जेन्ना आमी देवाक नैवद्द करपाचो उरता ते टायमाचेर देवाक एक पान काडपाचें गायेक एक पान काडटात आनी कावळ्याक एक पान काडटात हें तीन पानां काडल्या नंतर उरलेले बाकी जेवणां आमी मीठ घालून मागीर आमगेलो एक ब्राम्हण म्हण वाडटात वोंवर म्हण वाडटात एक सवाशीण म्हणून वाडटात आनी चार लोकांक जेवण वाडटात तांकां मागीर मीठ घालून वाडपाचे हीं सगळीं तीनय पानां तांचेर उदक सोडलें नंतर आमी मागीर सगळीं तांच्या बराबर पंगतीन बसतात आनी सगळीं बसोन आमी एक बराबर जेवपाची तयार करतात आनी जेवली नंतर परत तांकां आमगेल्या ब्राह्मणाक तांकां तेंगेल्ली शास्त्रां पद्धतीन तांकां कपलाक लावन तांचो मान सन्मान करपाचो उरतां कपलाक लावपाक जाय एक पाना विडो दिवपाक जाय आनी तांकां कपडो दिवपाक जाय इतलेंय दिलें नंतर मागीर तांकां ती खूश जातात आनी आमकांय बीन तें आमगेल्या जी कोण आसा मेल्ली गेल्ली तांच्या नांवान तांकां ते पावोवन दिलेशें आमकांय बी दिसतां तांकां पावलें अशें म्हण आमचेय मन सूखी जाता तांकां दिलें नंतर ह्या खातीर आमी एक किदें कारण उरल्ले जाल्यार जी आमगेली वयर कोण हें जावन गेल्ली आसात तांच्या नांवान हें ब्राह्मण सावशीण आनी तें होवंर म्हण वाडटा तें तेंचें नावांनी हें वाडप आनी आमी हें तांकां दितात आनी मागीर ती बऱ्यां मनान तें घेवन आमचें कडच्यान आमकां आर्शिवाद दिवन तीं घेवन वयतात ही जाली आमगेली जेवणाची पद्दत